ग्वालिअर ज़िले का इतिहास कई वर्षों से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जैसे कि हमारे यहाँ का क़िला तानसेन मक़बरा सूर्य मंदिर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जैसे हमारे यहाँ का किला जो हमारे इतिहास को बताता है कि कई राजाओं ने इस पर राज्य किया है कैसे वो रहते थे कैसे उनका सब रहन सहन किस तरीक़े से वो हर चीज़ को देखा करते थे वो सब उस क़िले में बताया गया उधर बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो आप अपने इतिहास को ऐसे आखों से देख सकते हैं ऐसे बहुत से चित्र उधर हैं जो बता सकते हैं कि कहाँ राजा रहा करते थे कैसे रहा करते थे उनका रहन सहन उनके कपड़े और उनके जो औज़ार रहा करते थे वो आज भी रखे हुए हैं क़िले में बहुत से मंदिर भी हैं अब क़िले में गुरुद्वारा भी है यहाँ पर हर कोई अब पूजा करने अब दर्शन करने जा सकते हैं सास बहु का मंदिर है यहाँ आप आशानी से घूम सकते हैं या वहाँ की हर चीज़ को आप देख सकते हैं कि वो क्यो बनाया गया था क्या है तानसेन मक़बरा हमारे यहाँ एक तानसेन के उपर बना हुआ जो एक संगीतकार थे उनका संगीत कितना प्रसिद्ध था आज के ज़िले में आज के समय में भी है धन्यवाद